हमारे यहाँ उज्जैन का कुम्भ का मेला बहुत प्रसिद्ध है जोकि बारह साल में एक बार लगाया जाता है फिलहाल ये मेला उज्जैन में कुछ दिनों पहले कुछ सालों पहले लगा था क्योंकि ये बारह साल मे एक बार लगने वाला मेला है ये बहुत परंपरागत और प्राचीन काल से चलने वाला मेला है जिसमे अरबों खरबों की संख्या में लोग इकट्ठे हो के मेले का आनंद लेते है और कहा जाता है कि अघोर अघोरियाँ इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो अघोर साधना करते हैं वो इस मेले मे सबसे ज़्यादा आना उचित समझते हैं और जो तपस्वी रहते है वो इस समय आते है भगवान भोले नाथ की पूजा करते है कुम्भ के मेले मे और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए क्षिप्रा नदी में नहाते हैं हवन यज्ञ करते हैं और बहुत पारम्परिक तरीके से अलग अलग प्रकार से अपनी श्रद्धा के भाव को उज्जैन के कुम्भ के मेले में प्रस्तुत करते हैं और ये हमारे यहाँ का एक पारम्परिक और बहुत ही उच्च स्तर पे होने वाला एक सांस्कृतिक मेला है